मुंहिंजो पंहिंजो पसंदीदा राज पसंदीदा राज्य हिमाचल प्रदेश आहे असां हाणे हाल ई में हुते मनाली घुमण वियासीं ॿारनि सां गॾु वियसि उते असां बर्फ़ु बि ॾिठी घोड़े ते चढ़ियासीं सभई असांखे ॾाढो मजो आयो उते असां पैराशूट बि पैराशूटिंग बि कईसि और पैराग्राइडिंग बि कईसीं असांखे ॾाढो मजो आयो हुते असां उते बोर्न फायर बि कईसीं ॾिठी मतिलब होटल वोटल में रहियासीं असांखे ॾाढो मजो आयो हो फ़ोटो शूट करायासीं झूलन में घुमयासीं और ॿियो नचियासीं टिपयासी हुते गेम बि खेडी ॿारनि इलाही उते बर्फ़ु ॾिठी असां इलाही फ़ोटो शूट करायां घुमयासीं मजो कयोसीं ॾाढो तरह तरह जा उते भोजन बि खाधासीं उतां जी मैगी ॾाढी वणंदी पंजाह रुपए जी हिकिड़ी मैगी हुई

टे चारि जॻह होटल बि मटियासीं लग्जरी होटल में हिकु जॻह रहियासी हिकु जॻह ॿिए होटल में रहियासी वरी रोहतांग वियासीं वरी ईअं लद्दाख़ बाडर आहे उते वियासीं सभिनि जॻह घुमयासीं पर थदि बि हुई ॾाढी बर्फ़ ॾिसण जो मन हो हिन ई करे ॿार असांखे वठी विया बर्फ़ु ॾिस उते ॾिठी हा जैकिटू बि पातियूंसी सॼा गरम कपिड़ा खणी वियासीं असां हितां बस में में वियासीं वरी विच में मुरथल ते असां रुकायासी उते बि असां नाश्तो वास्तो कयो ऐं ॿारनि खे बि ॾाढो मजो आयो ॿारनि जी छुट्टियूं उते निकितियूं चारि पंज ॾींहुं असां उते लगायासीं बड़ी बेड़ी वॾी छोकिरीअ जो उते जनम ॾींहुं ठाहियोसीं केक वेक कटियोसीं उते ई मनाली में ॿियो डेर खे बि वठी वई मां वठी वियसि नंढे डेर खे विच वारो डेर बि हलियो डेराणी बि हली उनजा ॿार बि हलायां असां सभई इलाही इंजॉय कयोसीं टूर सां गॾु वियासी असां पंहिंजी बस कईसी उते हो असांखे सभिनि जॻह घुमाई आई बर्फ़ु बि घोड़नि ते चड़ियासी वरी बर्फ़ु वारा कपिड़ा पातासी बूट पातासी जैकेटू वैकेटू सभु पातियूं ते चश्मा वश्मा लगाए करे सभिनि फ़ोटू खिचाया सभिनि खे ॾाढो मजो आयो शॉपिंग बि कईसीं उते माल रोड ते जैकेटू वैकेटू ॿारनि वरितियूं मूंखे बि गरम सूट वठी ॾिननि ॿ टे सभिनीनि जो आहे ॾाढो कयो राति में असां होटलुनि में डांस वांस बि कयो बोन फायर लगाए करे रोटी बि उते ॾाढी तमामु सुठी हुई त तरह तरह जी हुइयूं वैरायटियूं